भारत बहुत बड़ा देश है जिसमें अनेक तरह की भाषाएँ हैं बोली जाती हैं हर राज्य का अलग अलग अपन अपना भाषा है हम लोग हम बिहार राज्य के समस्तीपुर ज़िला के निवासी हैं यहाँ अक्सर मैथिली हिन्दी भोजपुरी भाषा में हम लोग हर तरह की प्रक्रिया हर तरह का जितना भी काम है चाहे वो गाना हो बजाना हो हर तरह के काम त्योहार में लोकगीत होता है ये सब सारा उलोकता हम लोग इसी में करते हैं ऐसे मगही भी है जो इधर उत्तर भास बिहार में बहुत कम बोला जाता है दक्षिण बिहार पश्चिम बिहार में कुछ बेसी इसका ये है लेकिन यहाँ अब आज के जमाने में कुछ दिन से जगह जगह इसके साथ साथ कहीं कहीं अंग्रेजी भी प्रयुक्त होने लगा है इसका एक फ़ायदा हुआ है कि हम अगर दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ की भाषा को अगर हम नही समझ पा रहे हैं अगर उसको अंग्रेज़ी में हमको बोलने आता और अंग्रेजी में कहते तो वह भी समझ जाता और वह अंग्रेज़ी में कहता है तो हम समझ जाते हैं हमारी हिन्दी को ना वह समझता है ना उसके भाषा को जैसे उड़िया है बंग्ला है असमिया है तमिल है वहाँ दिक्कत होती है लेकिन हम लोग यहाँ जहाँ ग्रामीण अथी में हैं इस बिहार के उत्तर भारत में उत्तर भारत में केवल अधिक से अधिक क्या कहते हैं जैसे हिन्दी मैथिली भोजपुरी ये तीन भाषाएँ यहाँ पड़ी तो हर लोग इसका व्यवहार करता है कुछ लोग उसमें अंग्रेज़ी तंगरेज़ी नया ज़माने के लड़के लोग हैं समय होता है तो हम लोग भी थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं लेकिन इसके बाद चौथा भाषा हाँ कुछ मुसलमान लोग हैं वे लोग उर्दू बोलते हैं फ़ारसी बोलते हैं कुछ कैथी लोग हैं जो कैथी में बोलते हैं लेकिन सबका कुछ ना कुछ मिलता जुलता ही असर है हैं इससे बेसिक तो और कोई भाषा बिहार में तो है नही हैं पूरे देश की बात है वहाँ तो अनेक भाषाएँ हैं